जोंनि बर'नि ना लायनाया जेन'बा जेखाय खबाइ बे खबाइआव दिरुं खायो जेखायावबो दिरुं खायो आरो मुसारि लायो मुसारि लायो गामला लायो गामला लानानै आरो खदाल लायो सिखा लायो जोंङो लागोफोर लानानै ज'ज' ओंखारलांङो ज'ज' ओंखारलांनानै जोङो नाखौ सारहैयो ना सारनानै ओमफ्राय जेन'बा जोङो रानबाय लोगोफोरजों फाला फाला सारलायनानै रानबाय राननानै जोंङो बे नाया जमा जाब्ला जोंङो हमो हमनानै जोंङो लोगो दिगियै हमनानै लाबोनानै जोंङो नाखौ सुबाय नाखौ सुनानै आमफ्राय जोंङो बाजाराव लांनो सुनानै सुबाय आरो सुनानै आमफ्राय जोंनाथ' जेन'बा बाजारा बेंथलानो नालाय बेंथल बाजारानो बेहाय जोंङो ज'ज' लोगोफोरजों दुगैस्रां लोबस्रां दुगैनानै सुबाय सुनानै लाबोबाय आरो बाजाराव लाबोनानै जोंङो बिदिनो न'खर संसार जानाय नालाय सोरबा बिदिनो खरस जानांगौ मानांगौनि खोथा थायो नालाय जोंङो बेखौ ज' रानलायनानै लानाय जाबाय आरो जेन'बा फैसाफोरखौ बिदिनो जा मोनो बेखौनो एफा एफा राननानै लाबाय आरो जोंङो बिदिनो ज' ज' लोगो लानाया जा गोलैयो बेखौनो राननानै लाबाय लानानै बेदिनो माबा खालामबाय आरो जोङो